जेना छोटा सा बच्चा जे बच्चाते तिछु नहि दए रहल छै अन्न दाना तिछु नहि मूँहमे जायते चाही मम्मीके दूध दए रहल छै जे मम्मीते जे मम्मीते दूध नहि होइ छै ओ मम्मीते दूध दाएते दूध खरीद तऽ आनै छै ओ बच्चा तऽ पीबै छै बादमे बच्चा पीलत दाएते दूध पीएलत नहि भेल तऽ बहुत तमते मम्मीते दूध मम्मी जे जे बच्चा मम्मीते दूध नहि भेल ओ दाएते दूध खरीद तऽ अनलथि पिएलथि आ सुबह आ शाम दू टाइम बच्चाते जाँतलत पिचलत बहुते जाँत पीच भेल तऽ फेनो दाएते दूध देलत बच् माँते दूध पिएलक माँते दूध नहि भेल तऽ दाएते दूध पिएलक एम्हर दाएते दूध जे नहि भेल तऽ खरीदवा दूध आनलक खरीदते पियबै लऽ पिएलत तऽ ओहो सङ्गे बच्चा अथि तरैत रहल जे जाँत पीच तए तऽ बच्चातें सुतेलत आ साल भरि अन्न या ति दाना चावल या दाल दालि या ति भात आओर तिछ नहि देलत मूँहमे तिछ नहि मूँहमे लेलत बच्चा उएह थेने बच्चा रहल दूधे पी तऽ साल भरि बच्चा रहैए दूधे पिया पियाते साल भरि बच्चाते रखैए जाँच जाँत पीच तरेलत या तऽ तबियते खराब अर भेल डॉक्टर लद लए देल डॉक्टरसँ इलाज तरेलत दवाइ तरेलत सर्दिए या ति खाँसीए तोनो भी चीजते दवाइ तेलत तहन बच्चाते पिएलत दूध पिएलत दूध पिएलाते बाद दवाइ अर देलत तऽ बच्चा आराम भेल